आंनि पार्स्ट प्रडाक्टआ जाबाय दाबा आं बे दाबाखौ बेंटल बाजाराव बायनानै लांदोंमोन बिराथ मोजां फसायनानै आरो बि दाबाखौ लांनानै आङो न'आव मैगं थाइगंबो हायो बिराथ मोजां मारामबो जाया आरो बि दाबाजोंनो आङो गोबां मैगं थाइगं आरो फिथाय सामथायफोरबो हानानै जायो आरो आं बहाबा थांब्ला दाबायाबो फिसाखाय आङो बेगाव सोना लांफानानै आङो जिरावखि थाङा आं लांफानो हायो आरो जिरावखि थाङा पिकनिक जानाय बा महायबा बेरायनो थांनाय बेफोरबादियावबो आङो लांफानो हायो आरो बि दाबाया मारामबो जाया बि आरो बि दाबाया बांद्राय दामबो ओङा फनसास थाखाल'मोन आरो बि दाबाया बिराथ गोजों बिराथ मोजां मोनो आं बि दाबाखौ आरो आङो बि दाबाजोंनो फिथाइ सामथायबो हानानै जायो बिराथ मोजां बि दाबाया ओमफ्राय जेरावखि थाङा आङो बि दाबाखौ बेगाव लाफाबाय थायो आङो बि दाबाजोंनो मैगंबो हायो जिखि खामानि मावा आं बे दाबाखौ बाहायनाय जायो आरो आङो बेरायनो थांनाय बा जेरावखि थाङा मानो आङो आंनि बेगावनो बे दाबाखौ लाफाबाय थायो आं मोजां मोन्नानै बायदों बि दाबाखौ बिराथ गोजों आरो दाबायाबो फिसा जेरावखि थाङा लांफा जायो आरो जिखि खामानियावनो आङो बि दाबाखौ बाहायनो थाखै जिरावखि थाङा आङो लांफानाय जायो आरो बि दाबाखौ आङो न'आवहाय जिखि मुवा मैगंफोरखौ आङो बि दाबाजोंनो हानाय जायो आरो आङो बि दाबाजोंनो आङो आपेल सिंखावनानै जायो थाइजौ लेबनानै जायो आरो मा होनो आनारसबो जायो आरो आङो मैगं बहल फिथाय मैगं हानोबो आङो बिराथ मोजां मोनो बि दाबाजोंनो आरो आं बि दाबाखौहाय साफा जोथोनै सुनानै आङो जेरावखि थाङा आङो बि दाबाखौ लांफानाय जायो आरो बि दाबाखौनो आङो

बिराथ जोथोनै दोनो आङो बि दाबाखौ आरो आङो बि दाबाखौ आङो जेब्लायबो लाफानाय जायो